राजस्थान के सामने मुख्य सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दे गरीबी असमानता और भेदभाव आदि हैं यह मुद्दे वर्षों से अपनी पकड़ गहनता से बनाए जा रहे हैं यह ऐसे मुद्दे हैं जिनसे राज्य की सांस्कृतीक आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है आज भी गरीबी असमानता भेदभाव जाति प्रथा कुरीतियाँ ऐसे पक्ष हैं जिनका निपटान अती आवश्यक है इसके लिए गत वर्षों से राज्य सरकार ने भी बहुत कार्य किया है जन जागृती के द्वारा भी इनको दूर करने व कम करने का प्रयास किया जा रहा है